जीअं त अॼु यंगस्टर जेके आहिनि जवान आहिनि उन्हनि खे सिंधी गाना नथा वणनि पर रॉक जे रॉक म्युज़िक खणी करे सिंधी जे माध्यम सां असां ॿारनि खे गॾु करे सघंदा आहियूं ऐं चङा ॿार अॼुकल्ह जुड़िया बि आहिनि इअं न की न आहे छाकाणि त नृत हिक अहिड़ी शय आहे जंहिंजो कुझु बि जीअं होजमालो चयो त पंहिंजे पाण ई पंहिंजा पेर थिरकंदा आहिनि काई बि म्युज़िक लॻायो जेको खटी आयो ख़ैरु सां या जीए मुंजी सिंधु या ठार माता ठार अहिड़ी तरह जेके भॼन आहिनि जेके कॉमन भॼन असांजी ज़िंदगी में हलनि था उहे पंहिंजे न अॼु बि एतिरा त वधीक आहिनि ॿारनि जे लाइ पॉप्यूलर आहिनि की अगरि चवंदासीं त उहे ज़रूर ॻाल्हियुनि ते खणंदा पर रैप म्युज़िक जीअं सिंधीअ में ॻाल्हाएजे त वधीक ॿार म्युज़िक ते खणी सघंदा आहिनि जाम अहिड़ी सुठी सुठी म्युज़िक्स आहिनि सुठा सुठा भ गाना आहिनि जंहिं जे माध्यम सां ॿार पार्सीटिपेट करे सघंदा आहिनि डांस में नृत में डां पार्टीसिपेट करे सघंदा आहिनि